जोंनि मोनसोरगाव गामिनि गथ'फोरखौ गासिबो मोजांनि थाखाय फलिअखौ दौजोबो गाव गावनि देहाफोरखौ रैखाथि खालामनो थाखाय बेमार आजारनिफ्राय बयबो गाव गावनि गथ'फोरखौ जोथोन खालामनो बा मोजां खालामनो लुबैयो हस्पितालफ्रावबो थाङो दौहैयो भिटामिन भिटामिन होन्नायखौबो दौहैयो आरो अनेक बिगुरनि बो बिजि थुयो ओमफ्राय बिदिनो लोमजानाय साजानाय बेमार आजार जानो हायैनि आथिं आखाइ बेंगुरा बेंगुरि जानो हायैनि जेन'बा देहाफ्रा गोरा राफोर जानायनि गासिनिबो जेखि फैया मानो जों गामिना गासिबो गाव गावनि गथ'फोरखौ बेरामनिफ्राय रैखाथि खालामनो थाखाय गासिबो तुन बिजि गंफ्रोमबो थुयो पलिअफोरखौबो दौजोबो लाबोनाय थाइमलि लाबोनायखौ गासिबो रावबो दोना गाव गावनि गथ'फोरखौ मोजां जानो लुगैनानै दा गामिनाबो मानसिफ्राबो बुङो पलिअबो दौनांगौ हिरिनांगौ होननानै दा बेखायनो बयबो गाव गावनि गथ'फोरखौ मोजां खालामनो थाखाय रावबो खहा खालाया बिदिनो गासिबो ओंखायनो लानानै थांजोबो गामियाव फैयाबाबो गामियाव फैनायखौबो थुजोबो दौजोबो मुलि फैनायफोरखौबो ओमफ्राय बे गाव गाव जायफ्रा मानिया जायफ्रा गोसो गैया बेफोरखौबो जों गाम गामियाव गावजों गाव बुंलायलायनानै जेन'बा थुलुंगा होलायलायनानै जों बयखौबो मानिहोयो बिजि सुनाय पलिअ दौनाय बेफोरखौ गासिबो सोलिहोजोबो दा जोंनि गामियाव फ्रायनो रावबो थाया आरो गासिबो देहानि थाखाय थांजोबो मेगननि बेरामनि आजारनि बिजि लाबोबाबो मुलि लाबोबाबो होजोबो गासिबो नायजोबो नायजाजोबो ओंखायनो दा जोंनि गामिया एसे बयबो देहानि थाखाय मोजांजोब आरो बांद्राय जानाय बेरनाय गैया गथ' गथायबाबो गिदिर गोलावफोरबाबो मानि बांद्राय गोग्लैसोनाय गैया आरो बेराम आजारआव रावबो बेंगुरा बेंगुरिबो गैथ'आ दा ओंखायनो बयनिबो गामियाव बयबो बेफोरबायदिखौ बुजिलायनानै मानिलायनानै थिथि बिजिफोरखौ सुयोबा मुलिफोरखौ दौवोबा मोजां जायो गाव गावनि देहानि थाखाय रैखाथि मोनो दा जों ओंखायनो बुजिलायनांगौ गथ'फोरखौ दोननो नाङा ओरैनो गामियाव फैयाबाबो हस्पितालआव लांनांगौ गाव गावनि गथ'फोरखौ मोजां जाजानो लुगैयोबा दानि जुगआवथ' अनेक बेमार आजार फैयो गोदान गोदान मोनथिस'या बुजिस'या दा बेफोरनि थाखायनो ओंखायनो बयबो बिमा बिफाया गाव गावनि गथ'फोरखौ जोथोन लानांगौ खेल लानांगौ डक्टरनाव दिन्थिनांगौ समाव बिदिनो पलिअफोरखौ ओंखायनो थानो नाङा दौफैनांगौ फैयोबा मोजां जायो एसे एनै देहानि थाखाय रैखाथि मोनो ओंखायनो बयबो गामिनि आइ आफा गासिबो मानसिफ्रानो मानि बुजिनांगौ आरो गथ'फोरखौ दोननो नाङा बेफोर मोजांनि थाखायसो लाबोयो फैयो ओंखायनो दा गासिबो बे पलिअफोरखौ लोंहोनांगौ बिजि थिथिफोरखौ सुहोनांगौ आरो बयबो